तो प्रयागराज क्षेत्र हमेशा से शिक्षा के मामले में हमेशा से आगे रहा है क्योंकि इलाहाबाद यूनिवश्टी प्रयागराज की बहुत पुरानी यूनिवश्टी है जहाँ पर जिस इस विश्वविद्यालय में सभी शिक्षा का साइंस फैकल्टी यहाँ की फेमस है यहाँ के जो भी विद्यार्थी हैं उन्होंने हमेशा अपना नाम कमाया है हर क्षेत्र में हर जगह हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय फ़ेमस है और हमें गौरव यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सारी पढ़ाई सारी सभी शिक्षाओं का ज्ञान होता है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया हमारे यहाँ हमारे यहाँ ईवनिंग किश्चन विश्वविद्यालय हो गया औ ईवनिंग किश्चन विश्वविद्यालय में बी एस सी की बी कॉम की ये सेम पढ़ाई उच्च कोटि पर होती है हमारे यहाँ सी एम पी डिग्री कालेज हो गया सी एम पी डिग्री कालेज में बी कॉम की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है इलाहाबाद डिग्री कालेज हो गया इलाहाबाद डिग्री कालेज में बी एस सी की इलाहाबाद यूनिवश्टी हो गया जहाँ पर साइंस की जो पढ़ाइयाँ होती हैं हमारे यहाँ यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे यहाँ सम्भूनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ के बच्चे जहाँ पर आई टी होती है जहाँ बी टेक होता है जहाँ पे ये सभी जो शिक्षाएँ जो होती हैं जो शिक्षाओं का जो होता है यहाँ पर सभी शिक्षाएँ जो दी जाती हैं ये बच्चों को उच्च कोटि की दी जाती हैं जैसे मोतीलाल इंजीनियरिंग कालेज मोतीलाल एम नाइटी जिसको मोतीलाल इंजीनियरिंग कालेज एम नाइटी बोलते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश से सभी बच्चों जिस जो भी बच्चा बहुत ही पढ़ने में तेज़ होगा जिसकी शिक्षा उच्च कोटि की रही होगी जो भी बच्चा पढ़ाई के क्षेत्र में जिसने भी बहुत दिन रात मेहनत की होगी उसी का एड उसी का दाखिला हमारे मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज में होता है क्योंकि मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज में हम हर समय हर वक्त एक आविष वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो एक आविष्कार करने के लगे होते हैं क्योंकि यहाँ जो भी साइंस की शिक्षा होती है वह नए नए प्रयोग के द्वारा बच्चों को एक नया आविष्कार करने के लिए अभी हाल में मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज में ये किसी से जल्दी मालूम नहीं होगा अभी हाल में मोतीलाल इंजीनियरिंग कालेज में एक आविष्कार हुआ है जो भी व्यक्ति शराब पी कर बाइक चलाता है तो पुलिस वाले उसके मुँह पर चेक करते हैं कि इसने शराब पी कर गाड़ी चलाई है लेकिन अभी मोतीलाल नेहरू इंइंजीनियरिंग कालेज ने एक आविष्कार किया है कि वह उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया है कि बाइक में ही वह डायरेक्ट वह सेन्सर लगा रहेगा जैसे ही बाइक आप श्टाट करेंगे अगर आप शराब पिए हैं एल्कोहलिक हैं तो वह तुरंत ही बता देगा सामने वाले को कि भैया बाइक में इन्होंने शराब पी कर यह गाड़ी चला रहे वह पुलिस वाले को आटोमेटिक वह इतला दे देगा तो इसी तरह के मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज में उच्च शिक्षा की प्रदान की जाती है हमारे यहाँ तमाम यूनाइटेड इंजीनियरिंग कालेज हैं गुलाटी साहब के और हमारे यहाँ ए डी सी हो गया सम्भूनाथ इंजीनरिंग कालेज हो गया और भी तमाम ऐसे कालेज हैं जहाँ पर शिक्षाएँ उच्च कोटि की दी जाती हैं और हमारे प्रयागराज ज़िले में हमारे यहाँ प्रयागराज ज़िले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी एक उनकी गरिमा है हमारे प्रयागराज ज़िले में ही इलाहाबाद एक हम लोग की शान है जहाँ पर जहाँ के बच्चे पढ़ कर